صحت مند پکوان ہری سبزیاں پھل میٹ مچھلی اناج دودھ دہی پنیر آدھی ہیں اور میں اپنے گھر میں یہ زیادہ تر ہری سبزیاں بناتی ہوں جس سے کہ ہمارا شریر بہت سوستھ رہتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں اور دماغ بھی بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور پھل کی چاٹ بھی بنا کر دیتی ہوں میں اپنے خاندان میں اور میٹ مچھلی سے بھی کچھ لوگوں کا من بہت خوش ہو جاتا ہے اس لیے میٹ مچھلی بھی بناتی ہوں دودھ بھی شریر کے لیے بہت زیادہ صحت مند ہوتا ہے دہی پنیر میں پنیر کی سبزی بھی بناتی ہوں اپنے خاندان میں یہ سبھی چیزیں ہمارے لیے بہت صحت مند ہیں